हैलो आंजी सरपैंच साह्ब बोल्ला दे आंजी आंजी सरपैंच साह्ब चुक्की दिन्नें आं कोई अहें ज्हार रुपया घैंटा लैनें होन्ने आहो जिन्नें मरजी घैंटे अहें ज्हार ज्हार रुपया घैंटा तोह् जिन्नें मरजी घैंटै लोआई लैओ आं ते लोकेशन केह् ऐ थोआढ़ी कोई निं अहें कुसलै तक आचै अज्ज आई जाचै कल आं कोई निं सर पूरे पंज बजे तक पुज्जी जागे थोआढ़े कोल ठीक